اتر پردیش کی مخصوص آرٹ فارم مغلیہ دور کی ہیں اور جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور مغلیہ دور کی آرٹس فارم کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے جس کی نشانیاں لکھنؤ اور آگرہ جیسے شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں اور عہد حاضر میں مجسمہ سازی اور پینڈنگ پینٹنگ کے لیے کا جو کی ارتقاء جو ہے وہ مختلف اداروں کے قیام کے بعد شروع ہوئی ان میں قابل ذکر ادارے لکھنؤ میں لکھنؤ یونیورسٹی ہے لکھنؤ یونیورسٹی کے ماتحتی میں ایک چلتا ہے آرٹس کالج آف لکھنؤ اور ایک ایک ادارہ ہے جو ان لکھنؤ یونیورسٹی سے بھی زیادہ پرانا ادارہ ہے جس کا نام ہے بھت کھنڈے سانسکرت وشو ودھیالیہ جو کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے ماتحتی میں ہی چلتا ہے یہ یہ یہ دو یہ یہ ادارے قابل ذکر ہیں اور ٹیکسٹائل سے متعلق اتر پردیش میں مختلف شہروں میں کام ہوتا ہے جن میں مراد آباد لکھنؤ ہیں اور اس میں اس میں بنکری کا کام خصوصاً مئو اور اعظم گڑھ میں ہوتا ہے یہ دو یہ دو شہر بنکری کے لیے قابل ذکر ہیں کپڑا بننے کے لیے اور لکھنؤ میں لکھنؤ میں چکنکاری کا کام ہوتا ہے جو اپنی چکنکاری کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں اس کاروبار سے بہت سارے لوگ منسلک ہیں اس اس سے اس کو اس کام کو لکھنؤ میں زری کا کام کہا جاتا ہے